हॅलो हांव रोजी डुसेजा उलयतां म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली पार्टी खातीर फाल्यां हय शंबर लोकां खातीर दिवपाक जाय ऑर्डर सांगूं चिकन बिर्यानी बटर चिकन वेज मक्कनवाला वेज फ्रायडरायस गुलाब जामून ब्रॅड आनी आयसक्रीम आयसक्रीमान फ्लेवर स्ट्रॉबेरी दी आनी हें सगळें फाल्यां सांजे सात वरांक जाय शंबर लोकां खातीर जाय सगलें कितले जातले हाजे तर आरे बापरे स हजार ओके तर हे स हजार वीथ डिलिवरी आतां डिलिवरीची तरी तुमी घेवं नाका न्ही आतां इतली व्हडली ऑर्डर आसा कांय डिसकाउंट ना हा ओके आनी फाल्यांच दियात तुमी म्हाजो होच नंबर एड्रेस सांगतां राजराय रॅसिडन्सी फ्लॅट नंबर बी टू टू झिरो वान खरासवाडा थॅंक्यू